में देवेंद्र प्रकाश खजूरिया उधमपुर साढ़े घर न होर उन्नी सौ बुंजा च मैट्रिक कीती उन्नी सौ उधमपुर च डोगरी जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी पॉपूलर सारे करदे बी हैन ते रामनगर तसील ते रियासी दा एरिया एह् सारा इत्थें था लेकिन जेल्लै जम्मू आए ते अस बिल्कुल इ'यां होइये जि'यां गोआची दी गौऽ होंदी ऐ ते समझ निं आवै केह् करचै पंजाबी डामिनेशन उसलै इत्थें बड़ी ही पंजाबी डामिनेशन दा एह् होया क्योंकि साढ़े लोग घट्ट पढ़े दे हे ते जेह्ड़े जम्मू जिले दा तुस आक्खा दे भाई एह् फिर बी थोह्ड़ा अग्गें हा होर एह् लोग अपना निर्वाह कम्म बी कम्म काज बी सौखे बी ऐहे होर अग्गें बधने आह्ले हे जादै इत्थों गै अफसर निकलदे हे ते बाकी मलाजम आंदे हे बिजनेस बी जम्मू आह्लें कोल था हून क्योंकि आदमी नेईं हे कुछ लोग बाह्रों बी आह्नने पे महाराजा साह्ब गी उ'नें आक्खेआ गौरमैंट चलाई सकन ठीक ते एह् बिच पंजाबी डामिनेशन इस तरीके कन्नै होई होर उ'नें रियायत बी ऐही जगह् बी इत्थें खरीदी सकदे हे उस बेल्लै स्टेट सब्जेक्ट बाद च आया ते जम्मू डिस्ट्रिक्ट च इ'यां तुस गिनो गौरमैंट ने आपूं असैंबली इलेक्शन जेह्ड़ियां न सीटां ओह् रिज़र्व कीती दियां रिज़र्व करने दा मतलब कि बैकवर्ड एरिये दे लोग घट्ट पढ़े दे होर उंदा रैह्न सैह्न बी किश घट्ट गै पिच्छें ते बाकियें कोला अग्गें नेईं ते ओह् जादा खेत्ती बाड़ी करदे खेत्ती बाड़ी च निपुण थे निपुण हून बी हैन ते लेकिन हून ते गौरमैंट ने स्हूलतां बड़ियां बद्धाई ओड़ी दियां ते इस बास्तै सौखा होई दा ऐ बस जेह्दे घर बी जाचै इत्थें ओह् पंजाबी फसी जाना फिर धीरे धीरे केह् होया के मामला अग्गें बधना शुरु होया जम्मू दे बी पढ़ाई शुरु होई गौरमैंट दियां स्कीमां आइयां कि भाई इत्थूं लोन लैओ होर बगैर सूद दे लोन बाह्र जाइयै पढ़ियै आओ ते इंदी सेवा करो सारी स्टेट दे लोकें दी जेह्ड़ा जेह्ड़ा सब्जेक्ट तुसें ई औंदा ऐ ते पढ़ानें ई सरकार ने भेजेआ इत्थें उस बेल्लै कुछ लोग अग्गें आए जिंदे च प्रोफेसर राम नाथ शास्त्री जेह्ड़े लैने जोग पद्मश्री बी उ'नें ई अवार्ड मिलेआ दीनू भाई पंत दीनू भाई पंत दी जेह्की इक पोएम थी नज़म थी ओह् उ'नें गूतलूं दे शीर्शक कन्नै चलाई होर इ'न्नी अच्छी डोगरी एह्दे च इंक्लूड कीती जमा कीती कि भई लोग सुनन बी मज़ा बी लैन अग्गें बी ओह्दे च डोगरी बधानै आस्तै कुछ ना कुछ करन दीनू भाई पंत होइया फिर केहरी सिंह मधुकर बड़े अच्छे कवि निकले ऐं जी कवि बी जेह्ड़े न हून ते बहोत ई अच्छे होर होर अच्छे आवा दे केईं लोग तारा स्मैलपूरी इ'नें मतलब मैह्नत कीती एह् जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे गै रौह्नें आह्ले हे सारे ऐं जी ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ सारें दा जम्मू दे अग्गें पिच्छें गै हा क्योंकि पढ़े लिखे दे लोग इत्थें दे गै हे जादा बाकी सानूं याद ऐ कि केईं सिविक सोसाइटियां उसलै मदद करदियां हां कि तुस आओ जगह् अस देगे र'वो पढ़ो ते इसी चलाओ ओह्दे फिर आस्तै आस्तै केह् होया जमान्ने ने पलटा मारेआ ते एह् जेह्ड़ा डोगरी दा जेह्ड़ा सारा जेह्ड़ा भार उसलै ग्रांऽ तक्कर पुज्जना शुरु होया ते डोगरी पढ़े बच्चे जेह्ड़े न ओह् जम्मू आह्लें कन्नै शाना बिशाना अग्गें बधे होर अज्ज डोगरी दी जेह्ड़ी कदर ऐ डोगरी दी मान्यता बी थ्होई गेदी ऐ होर एह् जेह्ड़ी बनी जेह्ड़े जेह्दे मगोत्रा साह्ब जेह्दे प्रधान न ते उस बेल्लै एह् लोग बी नंबर दो कैटेगरी बाद च आए ऐनी पैह्लें पैह्लें जेह्ड़ा ऐ शास्त्री होरैं गै इसी चलाया होर इ'नें गी पक्के डंग्गे जगह् थ्होई दी ही ते जेह्ड़ियां गौरमैंट दियां दकानां इक दकान ते इ'नें हफ्ते हफ्ते ऐतबारें उत्थें बौह्ना वार्तालाप करने डोगरी दा करना हून डोगरी जेह्ड़ी ऐ लुप्त आह्ले पास्सै चली पेई लोग साढ़े बच्चे खास करियै उंदे जि'यां बच्चें दे मावां बी कन्नै शामल होई दियां ते ओह् डोगरी गी नंबर दो उप्पर रखदे बाकी जेह्ड़ा हिन्दी उर्दू ते एह्दे च केईं अच्छे जेह्ड़े होर उप्पर घर चढ़ी दे ओह् अंग्रेजी बी बच्चेआं कन्नै बोलदे ओह्दे कन्नै काफी सोचने दी लोड़ ऐ जेह्ड़े अज्ज दे कार्यकर्ता न अच्छे लोग न डोगरी गी चलाना चाहंदे न ते मां बोली दी रेडियो स्टेशन ते मदद करा दा लेकिन घर दा जेह्ड़ा ऐ घर तुस जाओ केईं ऐसियां कम्युनिटीस बी हैन जिंदे घर जाओ ते ओह् अपनी बोली बोलदे ते कोई शरम निं ऐ उ'नें ई इक दूऐ कन्नै लबास बी अपना गै लांदे तुस कुसै घर बी चली जाओ जेह्ड़े ओह् नांऽ बड़े नांऽ न एह्दे च ते सरेआम उ'नें कम्म चलाया होर अग्गें बधै फले फुल्ले इस तरीके कन्नै डोगरी हून फिर गै कदम बधना शुरु होई लेकिन उत्थें रौह्नें आह्ले लोग डुग्गर देश दे इ'नें सारें प्रण लैना पौग अज्ज ऐसा लोड़ ऐ प्रण लैन कि अस डोगरी गी बधागे ओह्दे च घर दी जेह्ड़ी ऐ मालकन ओह्दा बड़ा रोल ऐ ते जि'न्नी देर उत्थुआं एह् निं चलग आपूं बी डोगरी बोलो बच्चें गी बी डोगरी बुलाओ होर डोगरी गी गै अग्गें लेइयै गै अग्गें बधो